جی جی میں ڈاکٹر حیدرعلی بول رہا ہوں بتائیں اور بتائیں

اوکے اچھا اچھا ابھی یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کی دادی کی عمر کیا ہے اچھا آخری اِس تین مہینے میں شوگر کا لیول آپ نے چیک کیا ہے کبھی گھٹتا ہے بڑھتا ہے یا ایک ہی جگہ زیادہ تر ہائی رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اِس کا کیا نام بتایا پلیز ہاں اچھا صاحب میں اچھا فوزیہ ٹھیک ہے میں ایک دوا آپ کو لِکھ رہا ہوں اور کچھ ٹیسٹ لِکھ رہا ہوں اُن کے لیے آپ ان کو ٹیسٹ کروا کر

یا تو آپ فون پہ ہم سے رپورٹ لے لیں یا پھر اُن سے کہیں مجھ سے مِلنے کے لیے اور باہر کا چیزیں اُن کو کِھلانا بند کریں خاص طور پہ چاول میٹھا اور گوشت اکسرسائز ہاں اچھا مطلب کوشش کریں کہ کم سے کم کھائیں وہ اِس لیے کہ یہ جو جب مرض ہے تو اُن کنٹرول تو کرنا ہوگا ظاہر ہے جب تک کہ کنٹرول نہیں کریں گی تو وہ مرض جو جان کا زوال بن جائے گا اِس لیے تو یہ ٹیسٹ کروا لیں اور یہ دوائی کھلائیں اُن کو اِنشاء اللہ کم ہو جائے گا

تاکہ میں آپ سنڈے کو آ جائیں سنڈے کو آ جائیں ہاں جی جی جی میں سنڈے کو شام کو آ جائیں سات بجے شام کو آ جائیں ہاں بالکل آ جائیں شام کو ظاہر ہے سنڈے ہے اور آپ بھی فری ہوں گے ہاں تو اُن کو لے کر آئیں اور یہ دوا ضروری کِھلائیں جو میں لِکھ رہا ہوں ابھی اور یہ ٹیسٹ کروا کر لے کر آئیے گا یہ یہ ہم پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم رپورٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اِن کو دوا چلنی چاہیے ہاں چونکہ یہ پہلا اُن کو مطلب یہ شوگر بڑھا رہتا ہے دو مہینے سے اب تو اُس کے لیے دوا نہیں کھا رہی ہیں پہلے تو میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لوں کہ کیا انسولین چلے گی یا دوا سے ہی کنٹرول ہو جائے گا ہے نا بالکل بالکل آئیے سنڈے کو ملاقات ہوگی اِنشاء اللہ تھینکس اوکے